दा जेन'बा हाग्रानि दावखौ हाग्रानिखौ दावमा बे माबाया दावांफ्रा एसे गोसोम गाबनि महर आमफ्राय बिसोरना एसे खुगायाबो गिदिरसिन जायो गिदिर लावसिनबो जायो आमफ्राय नै बे खर'आव एसे खुंगुर गोनां बायदि दं आरो बे माबाफ्रा नै बे माबाया दावाङा बिसोरो ओमफ्राय बिदिनो एखन्बा बिसोरो बे दावा बिसोर खनसे आलादा आलादा थाया बिसोर ज'ज' सो थायो बिसोरो ज'ज' थायो बिसोर हाग्रायाव आरो ओमफ्राय बिसोरनो बिसोर दा सम सम बिसोरो गावसोर जेब्ला बोथोर जायो अब्ला बोथोर जायोब्ला बिसोरबो बिदै दैयो आमफ्राय बिदै दैनानै बे दन्दराव बिसोरो दावाङा बासा लायो आरो बिसोरो बे दावां बासा लायो आमफ्राय बे दावाङा बासा लानानै बे दनदर बिफां दन्दरावनो बिसोरो फिसाखौ गहोनानै बिनिफ्रायनो बिसोरो फिसाखौ खाङो आरो ओमफ्राय बिसोर बारा बुरजा फिसा जाया बिदिनो मानै गाहामल' जायो बिसोरो ओमफ्राय जेब्ला बिसोर फिसा जायो बे फिसा देरागौ मानि बे गुदुंनिफ्रायनो बिमायाबो ओंखारा गुदुङावनो थाबाय थायो अब्ला फिसा देरब्लासो बे जोलाया बै दावां जोलाया बे जोनो आदार रोगा रोगा होफैबाय थानांगौ आरो बियो आदार रोगा रोगा होफैबाय थानानै बे आदारखौ जानानै बे गावनि फिसाखौ बिनो गाव गजबना लाबाय थागोन बिदिनो गावनि फिसाखौ खांबाय थागोन आरो उनाव जायै जानानै फिसाया देरोब्ला अब्ला अब्लासो बिसोरो दन्दरनिफ्राय ओंखारनानै अब्लासो दाबसे बिरलांनो सेस्था खालामो आरो बिसोर आरो दावाङा आरो बिदिनो आरो दावांनि माबाया आरो दावां औ दावां